हा हा

अछा अछा हा समाधान तव्हांजी घर में अर्थिंग थियलु अथव त तव्हां ईअं कयो न ब इहो नम्बर मुंहिंजो इहो ई अथव वाट्सअप ते मूंखे त न पंहिंजे घर जो एड्रेस मोकिले रखो और घर जो एड्रेस मोकिले रखो त पोइ मां मो करे रखांव तव्हांखे त पोइ चैक क घर घर जी एड्रेस लोकेशन मोकिले रखो त पोइ मां घरु पहुचांव थो त पोइ घर अची करे ॾिसंदोमांव छा छा ख़राबी अथव भई हीअं चार्ज त अगरि म मेन लाइन वारो कमु हूंदो त पोइ हुन में मां पंज सौ रुपए या हज़ार रुपए खां घट न चार्ज कंदोमांव अर्थिंग अर्थिंग करणु पवंदी त उनी लाइ प्लेट वग़ैरह ईंदव पोइ ॿ हज़ार अढाई हज़ार रुपया उन जो ख़र्च ईंदो कोयलो नमक सभु लॻंदो आहे हुन में त अर्थिंग में इहा अर्थिंग न हूंदव हुन जी ग़लती जी सभु समस्याऊं ईंदी आहिनि घर में करेंट वारियूं

हा ठीकु अछा अछा न न न दिक़त इन में छा थींदी मां दो बजे ताईं पहुची वेंदोमांव हा अछा

त पोइ तव्हां घर खां निकिरण महिल न त मेन अछा अछा त

त मां छह सत ताईं अची वेंदोमांव लेकिन इहा तव्हां घर खों निकिरण महिल न पंहिंजो मेन स्विच बंदि करे वञिजो हा हा हा मेन स्विच करी केरो रखिजो बाइ चांस किथे कुझु अहिड़ो न थिए वरी वापसी अचणु महिल तव्हांखे कोई झटिको वटको लॻेव त मेन स्विच पंहिंजो केरे वञो हा हा हा हा हा हा इहो ई नम्बर आहे हा ठीकु